हमको तारों के बारे में जानना बहुत जानने की दिलचस्पी है कि तारे वहाँ पर कैसे रहते हैं कई स ब्रह्मांड में पृथ्वी की ही जैसा आज ही जीवनशैली है यहाँ या फिर नहीं हमको चाँद के बारे में भी पता करना है कि अच्छा लगता है कि चाँद के पर क कैसे लोग रहते हैं और वहाँ का रहन सहन कैसा है पृथ्वी के पर जैसे ही र लोग रहते हैं वैसे वहाँ भी रहते हैं कि नहीं रहते और चाँद तारे कैसे रहते हैं कि हैं क्या करते हैं इस सब के बारे में हमको जानना बहुत ही अच्छा लगता है और हम जानना चाहते हैं इसको कि वहाँ के लोग कैसे हैं कैसे दिखते हैं कैसे से रहते हैं हम लोग जैसे पृथ्वी पर हैं वैसे ही रहते हैं कि किस तरीके से रहते हैं कैसे पहनते हैं कैसे खाते हैं क्या करते हैं यही हमको जानने में अच्छा लगता है